हमसभ मिथिलामे रहै छी आओर मैथिली भाषा बाजै छी आओर मैथिली भाषा सभके लेल बढ़िऑं छै हमर मातृभाषा मैथिली छी आओर हम कतहुँ जाइत छी तऽ मैथिली भाषाके हम प्रयोग करै छी चाहे दिल्ली जाउ बम्बई जाउ कतहुँ जाउ लेकिन एहिठाम बहुत लोककेँ देखै छियनि जे बाहर से आबै छथि लेकिन हिन्दीमे अङ्ग्रेजी झाड़ऽ लगै छथि ताकि हमर क्षेत्रक मातृभाषा मैथिली हिनका बजबाक चाही हमर मैथिली भाषाकेँ लोकप्रिय भाषा अछि आओर हम कतहुँ मैथिली भाषा बाजि सकै छी आओर मैथिली भाषा बाजयमे कोनो हमरा लाज नहि धरि धोखा नहि हम खुलिकेँ मैथिली भाषा बाजि सकै छी कतहुँ जाएब तऽ हम भाषा बाजि सकै छी ओ भाषा हमर मातृभाषा छी आओर ओहि भाषाकेँ हम अपना जानिके बहुत हम विकास करऽ चाहै छी ठीक आ सभकेँ कहै छियनि जे मैथिली भाषा बाजू नीक छै हमर मातृभाषा छी आओर कनिकालके लेल अहाँ दिल्ली बम्बई कलकत्ता चलि जाइत छी ओहिठाम सॅं आबै छी जहन हिन्दी अङ्ग्रेजी झाड़ऽ लागै छी से नहि झाड़ू मैथिलीमे बाजू मैथिलीमे गप सप करु मैथिली भाषामे रहू मिथिलामे रहू आओर जाइत छी कतहुँ तऽ जाउ लेकिन पुनः फेर आउ मिथिलामे आ मैथिली भाषा बाजू नीक लगैया हमरा बहुत सुन्दर लगैया